अच्छा किया हलो नमस्कार मैडम तो फिर हाँ हम लोग का गाँव रसलपुर तो अच्छा गाँव है लेकिन वहाँ का चौक जो है अभी तक डेवलप नहीं किया है लेकिन जंदहा मार्किट पाँच छः साल में ज़्यादा तरक्की कर लिया है लॉकडाउन के बाद जितने भी बाहर के लोग हैं आकर के तरह तरह के दुकाने खोले हैं हर एक चीज़ अभी हमारे गाँव में मिलता है उपलब्ध है जिसके लिए हम लोग को पहले हाजीपुर पटना मुजफ्फरपुर ये सब समस्तीपुर जाना पड़ता था अब जो है यहाँ सब चीज़ उपलब्ध है नहीं ऐसे नहीं ऐसे अब हाँ बाहर से पहले तो बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग का गाँव मतलब यह मार्केट ज़्यादा डेवलप किया है आज के युवा पीढ़ी जो है हर एक आदमी अच्छे ढंग से रोज़गार चला रहे हैं इस गाँव में पहले दूर दूर का आदमी को सफ़र करना पड़ता था ओटो नहीं तो वह टाइम से बस आता था उससे जाना ओना पड़ता था आज की डेट में तो हर चीज़ जो भी चीज़ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के राशन पानी कपड़ा सब चीज़ वगैरह सब कुछ का दुकान

शिक्षा हाँ यहाँ शिक्षा भी है अभी अच्छे ही चल रहा है हर हर एक बच्चा शिक्षित है जो नहीं है तो उसको जागरुक कर रहे हैं अभी वहाँ से सरकार कुल सरकार बोल रहे हैं प्रधान जो है जो बच्चा अब्सेन्ट करता है इस्कूल में उसको रोज़ मतलब जाना है एकदम टू टाइप पढ़ाई को कर दिया गिया है सरकारी में भी अच्छा अब बच्चा जो नहीं पढ़ा रहा तो वह बदमाशी है वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और बोलिए और क्या जानना चाहती हैं हम तो आम आदमी हैं आम नागरिक हैं यहाँ के हाँ वैसे भी अभी बिहार जो है फिर भी बहुत हाँ अच्छे मार्केट ओर्केट का तो अच्छा चल रहा है यहाँ सुधार पानी बिजली यह सब भी ठीकी है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सब ठीक ठाक है जी जी हाँ विकास क्या है अब बढ़ना भी चाहिए इसलिए हमारा भारत एक अच्छा देश बने

तो ठीक है साथ अपनी बात और क्या जानना चाहेंगी

हाँ गाँव में अभी नल जल आया हुआ है और नल जल ही अभी आया हुआ है और उसके आगे अभी मुखिया जो काम किए सब कुछ अभी तो कार्य नहीं कर रहे हैं बहोत यहाँ पर देखिएगा तो रोड भी टूटा हुआ है रोड से पानी आ रहा है यह सब कुछ है गंदगी को दूर करना है यही सब लक्ष्य होना चाहिए साफ़ सफ़ाई सबसे बढ़कर के ठीक है ठीक है